हलो हा डॉक्टर साहिब कहिड़ा अहिवाल ॾियां तव्हांखे कोविड जे करे त ख़बर अथव बाहिरि निकिरनि सां तमामु घणो घटि करे छॾियो हुओ भउ पियो थिए बाबा कोविड न लॻी वञे कोविड न त पंहिंजे घर जी गोरी दवा वठी करे मिड़ेई वक़्तु गुज़रान कयूं पिया बुख़ारु थिए पियो त बुख़ार जी दवाऊं जेके तव्हां पहिरियों डिनियूं आहिनि हुए बसि वठी पिया छॾियूं इअं ई कमु पंहिंजो हलाइयूं पिया पर हाणे छा आहे मूंखे तमामु घणो गोॾनि में सूर थी पियो आहे विहण में उथण में ॾाढो सूर थो पिए पियो हेठि त ज़मीन ते बिल्कुलु नथी वेई सघांं पलथी मारे त बिल्कुलु न थी सघां ऐं ऐसिडिटी जी तकलीफ़ डाक्टर साहिबु ॾाढी वधी वेई आहे हाणे मूंखे ॾाढी सुठी दवा ॾियो जो ई मुंहिंजा दर्द सभु दूरि थी वञनि अलाए न न खाधो छा खटाइण त न खाधी ऐं आइसक्रीम बि न न मिलक रोज बि न पीतो आहे आइसक्रीम बि न खाधो आहे हा मांखे यादि नथो अचे मां कुझु खाधो त नाहे हा हा हा मां घर में छाछ ठाहे पिती पर मां हुन में मटके जो पाणी विधो कारो लूणु बि विधो जीरो पाउडर बि विधो जीअं मूंखे वाई न पकिड़े पर बाबा अॼु मूंखे ॾाढो सूर आहे ॾाढो माने ॾाढो मूंखे गोॾनि में न सूर मां तव्हां ताईं बि कीअं पहुची आहियां हा हा हा ज़रूरु ज़रूर मां वरी अची तव्हांखे ॾेखारे वेंदमि हा हा महिरबानी महिरबानी डॉक्टर साहिबु तव्हांजी वॾी महिरबानी हा हरी ओम हरी ओम हा हा